हाँ सर बोलिए ना जी जी सर मोबाइल तो कई प्रकार की हैं जैसे सैम सैमसम हो गया रेडमी हो गया रियलमी हो गया वीवो हो गया ओप्पो है

ले मिल जाएगा जी जी जी जी हाँ हाँ कौ कलर तो हमारे पास चार पाँच भरायटी है अभी फ़िलहाल और फोर जी लीजिएगा कि फाइब जी फोर जी लीजिएगा ठीक तो हो जाएगा आइए देखिए पाँच हज़ार से ले कर ऊ पड़ एक लाख दो लाख तक भी है पाँच हज़ार दस हज़ार बारह हज़ार चौबीस पच्चीस हज़ार जो लीजिएगा जी जी जी और ऊपर भी है जो लीजिएगा मिल जाएगा देखिए कम में लीजिएगा त बैट्टीक बैकअप कम देगा और कैमरा नॉर्मल रहेगा और उसमें वीडियो कम चल दिखाई देगा जितना हाई लीजिएगा उतना बैट्टीक बैकअप रहेगा कैमरा बढ़िया रहेगा एच डी कैमरा रहेगा चार्जिंग बढ़िया मिलेगा और यही सब है उसका जी जब तो मान लीजिए ये दुनिया में खीर में जितना चीनी दीजिएगा उतने न मीठा होगा तो वही बात है कम्पनी बनाता सब रेंज का

आइए कभी भी आइए नॉर्मल दस हज़ार वाला लीजिएगा चलेगा बढ़िया उसका कैमरा भी बढ़िया रहेगा जी जी जी कैमरा भी रहेगा वीडियो भी देखिएगा एच डी वीडियो दिखा हँ एक साल का रिप्लेसमेंट रहेगा और बैट्टी का बैकअप देता है जी पाँच पाँच हजार एम एच बैट्री का रहेगा कैमरा भी बढ़िया रहेगा चार्जर भी मिलेगा बुलूटूथ कनेक्ट रहेगा उसमें जी पी एस सारा कुछ देख सकते हैं हाँ हाँ यूटूब जी जी यूटूब फेसबुक सब कुछ चलता है और फेन फोनपे गूगल पे ये सब ट्रांसफर भी कर सकते हैं पैसा आना जाना जब जी जी सब सुविधा रहेगा हाँ आइए हाँ हाँ रहेगा बढ़िया ठीक है आइए